अच्छा में कठुए दी रैह्ने आह्ली इक शैह्र च रैह्ने आह्ली ऐ ते सा में इक ग्रुप कन्नै अटैच ऐ कोई कंपनी कन्नै में अटैच ऐं टूरिस्ट ते ओह् ओह् अगले म्हीने हाईकिंग ते ट्रैकिंग ताईं ओह् बैष्णो देवी मा जातरा दे जा दे ते में पैह्लें बी गेदी ऐं पर में हून मुड़ियै जाना चाह्न्नी ऐं क्योंकि मिगी बड़ी शैल जगह् लगदी ऐ ते सारों तो पैह्लें असें पैह्लें कटरा तो जाना कटरे तो अग्गैं सिद्धे चली जाओ बाण गंगा बाण गंगा इयां थोह्ड़ी ओह् करना बिशराम बिशरूम करियै फिर अग्गें असें जाना अग्गें जंदे रैह्ना पैदल जात्तरा करदे रैह्नी फिर अद्ध कवारी अद्ध कवारी दे फिर अग्गें अपने रैस्ट रुस्ट करनी खाना पीना जो खाना पीना रैस्ट रुस्ट करी करियै फिर अग्गें असें ब भवन उप्पर जाना भवन उप्पर अग्गै जाइयै जियां चली चली चली चली भवन दिक्खियै बंदे गी थकावट दूर होई जंदी ऐ बड़ी सजावट होंदी ऐ सगुआं भवन उप्पर जेल्लै ओह् माता दा दिक्खी लै ते बस साढ़ी थकावट थकावट उड्डी जंदी ऐ फिर अस नवरात्रें च सगों ते बड़ी सजावट होंदी कीती दी सग्गुआं फलें कन्नै फुल्लें कन्नै बड़ी सजावट होए दी होंदी ऐ ते उत्थें दिक्खियै बी बड़ी मन खुश होई जंदा सगुआं उत्थें बजार बी ऐ रैह्ने दा समान खाने दे समान बी ऐ रैह्ने दा समान बी ऐ बड़ा कुछ ऐ उत्थें असीं चार पंज दिन उत्थें रुके बड़ा मजा आया सानूं सगोआं लोक बड़ी दुनियां आई दी होंदी राजस्थान दी यू पी दी बड़ी दुनिया आई दी होंदी इन्नी दुनियां आंदी उत्थें बड़ी जादा सर्दियें दे मोसम च उत्थें इसलै बर्फ पवा दी ऐ इसलै बर्फ दे मोसम च बी जाना चाहिदा सग्गुआं बड़ी शैल जगह ऐ माता दे फिर असीं ख'ल्लै आई गे जेल्लै फिस असीं भैरो घाटी बी गे भैरो घाटी दर्शन दुर्शन करियै फिर असें ज्हाजै दा नजारा नजूरा दिक्खियै फिर असें बाल गंगा बी दर्शन दुर्शन कीते फिर कटरा फिर असीं पुज्जे तोआनू तां गै में इ'यो करा नी कि तुसीं बी जात्तरा च जाओ सग्गो साढ़ा कुतै बी मुड़ियै ट्रैेकिंग ते हैंकिंग करने दा टूरैस्ट कुदै बी प्लैन करगे में मुड़ियै बैष्णो देवी जातरा ही जाना ऐ